उत्तर भारत आ दक्षिणी भारत के मुख्य सांस्कृति मे की अंतर अछि इएह पुछै छी आ हमसब उत्तर भारत मे रहै वाली रहै छी आ हमरा लोकनिके जे परम्परा छै ओहि परम्परा के अनुकूल हमसब अपन मांग मे सिंदूर आओर साड़ी से सब अपन परम्परा के अनुकूल करै छी लेकिन दक्षिणी भारतके लोक सब अपन संस्कृति के हिसाब किताब सँ सब अपना के मानैत अछि आओर अपन माटिके सब सांस्कृतिक धर्मके निभाबैत अछि हमरा सब धोती साड़ी जनउ आ अपन पारम्परिक चीज मे संलग्न रहैत छी आ दक्षिणी भारत के लोक सब आजू लुंगी गंजी ई सब पहिरैत अछि आ उत्तरी भारतक लोक सब आइयो धोती के प्रधान दैत अछि आ हमसब ओकरा मानै छी आ ललाट के ऊपर आइयो हमर सबके धर्म संस्कार मे चन्दन तिलक आइयो प्रसिद्ध अछि आ हमसब करै छी आ हमसब ओहि सबसऽ आइ तक अपन चलै छी व्यवहार आचार विचार अपनासे बड़ाके की करना चाही आ एहि चीजके सब मानै छियै आ वएह मानि कऽ हमसब अपन अपन नाता रिश्ताके निभाबैत जायत छी